و علیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ گڈ مارننگ جی جی میں پراپرٹی ڈیلر بول رہا ہوں آفس سے ہی کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ بتائیے اچھا اچھا سہارنپور میں زمین چاہیے آپ کو تو آپ کو کس حساب سے چاہیے فلیٹ میں چاہیے یا پورا کس طرح چاہیے اگر فلیٹ میں چاہیے یا دکانوں کے کہیں تھوڑی جگہ چاہیے کتنی چاہیے بتائیے اس بارے میں تھوڑی بتا سکتے ہیں آپ اچھا اچھا کس ریٹ تک آپ کو چاہیے کہ کس ریٹ تک آپ لے سکتے ہیں اگر ہائیوے پہ چاہیے تو آپ کو زیادہ ریٹ ہوگی اگر ہائیوے سے تھوڑا ہٹ کر چاہیے تو کم ریٹ میں مل جائے گی آپ کو کس طرح کی چاہیے آپ کو بتائیں مجھے اچھا اچھا آپ کو اس اچھا اچھا تو پھر ہائیوے پہ تو ابھی ریٹ تھوڑا تیز چل رہا ہے اگر آپ ہائیوے سے تھوڑا ہٹ کر آگے ایک پلاٹ ہے اگر تو آپ کو فمیلی فلیٹ چاہیے یا وہاں دکان اکان لگائیں گے تو کس طرح کا چاہیے اچھا اچھا تو ہاں مل جائے گا تو بتائیے آپ مل سکتے ہیں یا پھر فون پر بات کریں گے اچھا اچھا میرا آفس تو اگر آپ سہارنپور سے ہیں یا کہاں سے ہے سہارنپور میں آئیں گے تو جب آپ مظفرنگر سے ہائیوے کی طرف آئیں گے تو ہائیوے سے آپ آگے چلیں گے تو ریلوے سے تھوڑے پیچھے کی سائڈ میں ہے ایک گلی جاتی ہے آپ وہاں کسی سے پوچھ لیں گے کہ

جی آپ وہاں اگر ہاں رکشے کے ذریعے بھی آپ آ سکتے ہیں اور ریلوے سے تھوڑا آگے ہے یہ پیچھے کی سائڈ میں آپ وہاں معلوم کریں گے تو آپ کو بتا دیں گے آسانی سے آپ کہنا وائی کے پراپرٹی ڈیلر کے نام دکان کہاں ہیں تو وہ بتا دیں گے یہاں آ کر ہم ڈسکس کر لیں گے آپس میں کہ آپ کو کتنی چاہیے

ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ فون کرنے کے لیے و علیکم السلام